हाँ वाकई में मुझे लगता है कि व्यावसायिक शिक्षा भी स्कूलों में आजकल पढ़ाई जानी चाहिए जैसे सिलाई हो मुर्गी पालन पशुपालन हो या किसी भी तरह की और भी कोई व्यावसायिक शिक्षा क्योंकि आज से लेकर पुराने समय में जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है वह दसवीं क्लास और बारवीं कक्षा को पास करने के बाद उनको कोई भी ऐसी व्यावसायिक शिक्षा नहीं आती वो मार्केट में जब जाते हैं पैसा कमाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए या अपने आजीविका चलाने के लिए तो उनके पास पर्याप्त स्किल नहीं होती वो किसी भी कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर सकते सिवाय किसी सरकारी नौकरी लगने के अलावा तो यह मेरे हिसाब से देखा जाए तो पशुपालन हो या किसी भी प्रकार का व्यवसाय कोई भी शिक्षा हो वो स्कूलों के साथ साथ पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चों का व्यावसायिक विकास भी हो सके वो कम उम्र में भी अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो सके और यही जरूरी है देश का आर्थिक स्थिति इससे बहुत मजबूत होगी कई बच्चे हैं जो गरीबी स्तर पर होते हैं उनको खुद को ही पैसा कमा कर अपनी फीस भरनी होती है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी वो कम उम्र में ही किसी न किसी व्यवसाय के तौर तरीकों को सीख लेंगे और अपने आजीविका भी चला पाएंगे और साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे तो यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा के आप पढ़ाई के साथ साथ ऐसी व्यावसायिक चीज़ों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और वह अपने जीवन में सक्षम हो सके